डेंगू जोर आनी मलेरिया सारकिल्ल्या मच्छरांतल्यान जावपी दुयेंसा हाडोवपा खातीर आमी पावसांत सदांच मलेरिया जावपी जळारी वा महिला मलेरियाच्यो जळारी आसता त्यो फ्रेश वॉटरान जल्म दितात पोरांक आपल्या अशें म्हणटात म्हणटकीत जे ज्या ज्या गजाली उदक साठवतात अश्यो अश्यो गजाली आमी पयस दवरपाक जाय म्हणजे देखीक आतां नाल्लाचे सोण्ण वा कट्टी भायर पडिल्ली आसात त्या हितून पावसाचे उदक साठवता आसात ती परती करून दवरप जे डबे प्लास्टीकचे डबे हे ते ज्यो ज्यो गजालीन उदक सांबाळटात जे ताजे उदक आसा तें आमी साठोवपाक दिवप ना तशेंच आशि कुशीक जळारींचो फैलाव जाता अशें कांयच करप ना रेब्याचे कोणाय दवरप ना ती नितळ करप नेमान अश्यो खुबश्यो गजाली आसा जेतूंतल्यान आमी मलेरिया डेंगू सारकिल्ल्या रोगां पासून दुयेंसा पसून आमी सावधानी पाळपाक शकतात